हैलो ठीक ऐ तुस सनाओ में घर गै आओ घरै आह्ले बी खरे तुस सनाओ आहो सारे ठीक सारे ठीक ठीक ऐ कुत्थै ऐ अच्छा अच्छा चुप्प चबीते ई कम्म च रक्खेआ हां हां जागतें गल्ला बड़ा किश करना पौंदा हां ठीक ऐ केह् केह् रक्खे दा खाने पीने गी स्पैशल डिमांड कोई निं होंदी ऐ जो ऐ उ'ऐ खाई लैगे हां यरो ठीक ऐ पूरा टब्बर लेइयै आई जाह्गे किन्ने बजे औना जनाब एह् ठीक ऐ खरी खरी सारे जनें आई जाह्गे अस ठीक ऐ ओके